साढ़ै इत्थै इक ट्रैवल एजेंसी ऐ ओह्दा नां सनेहा ट्रैवल एजेंसी ऐ ओह् बड़ी स्हेई ऐ कटड़ा शैहर बिच ऐ साढ़े इत्थै मतलब गड्डियें दी कोई कमी नी ऐ और सनेहा ट्रेवल एजेंसी इन्नी स्हेई ऐ असें कुतै बी जाना होऐ भाएं दिल्ली जाना होऐ जियां जम्मू जाना होऐ उधमपुर जाना होऐ अस सनेहा ट्रेवल एजेंसी गी बोलदे मतलब पैसे बी नी ज्यादा लैंदे कदें जियां होई गे जम्मू होई गेआ दिल्ली होई उधमपुर होई गेआ पैंथल होई गेआ दोमेल होई गेआ और कटड़ा जाना होऐ और रियासी होई गेआ जियां होर कारू आह्ली साइड होई गेआ कोरली होई गेआ और उधमपुर अग्गै भट्ठियै जाना मानसर जाना होऐ और इत्थै जिब्ब जाना होऐ जाना मतलब बड़ी स्हेई सनेहा ट्रैवल एजेंसी ऐ ओह् बड़ी स्हेई चलदी ओह्दे बिच जाना अहें उत्थां ओह् इन्नी स्हेई ड्राइविंग बी इन्नी स्हेई करदे मतलब ज्यादा खर्चा खुर्चा नी लैंदे नेईं इयां ठीक ठाक चलदी और और बी कुतै जाना हऐ घुम्मन शुम्मन जाना होऐ ओह् बड़ी स्हेई डराइविंग करदे इन्ने स्हेई डरैवर न